आं बिदिनो मानसिफोरा माबायदि रोखोमै जायो जाया बेफोरखौ थि थि नायनानै रेसिपिफोरखौ बानायो सोरबा मस्ला मस्लि होनायखौ जानो सुखुवाबा आं बे बुस्तुआव मस्ला मस्लिखौ होआ आरो सोरबा जानो सुखुयोबा आं बाहाय होनानै सङो आरो खायसेया थाव बारा होनायखौ जानो सुखुवाबा आं थाव बारा होआ आरो सोरबा जानो सुखुयोबा बेवहाय थाव बारा होनानै सङो जाय जेरै जानो सुखुयो जानो मोजां मोनो आं बेबायदिखौ सङै सङै नायै नायै संनानै होयो खायसेया बायदिसिना बुस्तुफोरखौ थख' थख' होयोबा जानो सुखुवा आं बेबायदि सङा आरो सोरबा जानो लुबैसोयोबा बेवहाय जानो गोथाव मोनोबा आं खालामनानै सङो एसे जाय गोसो जेरै जानो सुखुयो आं बेफोरबायदि सङो जाय जेरै जानो सुखुवा बेबायदि सङा गोसो बायदि आं बयनिबो गोसोनि बायदि सङो आरो